हांव म्हजे डिजायन ऑनलायन पळोवन अशे चडशें घेता ऑनलायन म्हणुया ऑफलायनय म्हण ऑनलायन अशे रिल्स पोळोन बरें एक एक यू ट्युबार शॉट्स येतात आतां आनी खुबशे चॅनल अशे आसात जे आपली टेलंट तेमी आपल्या सोर्स आनी विडिओ वयल्यान जाहीर करता तेंचें विडिओस घालतात तीं तेंचे वयल्यान आयडियाज मेयटा इंस्टाचे रिल्स पोळोन यू ट्युबाचेर शॉट्स पळोवन अशें खुबश्यो आयडिया मेयटात पिंटरेस्टार पयता थंय पसून नव्यो नव्यो बऱ्यो बऱ्यो आयडियाज मेयटा तशेंच लोक आतां हालीं लोक आपणाचें बरे बरे फोटोज म्हण आतां आनी टेलर्स बाकीचे टेलर्स बसून अशे आपल्यो ऑनलायन पेजीस करता आनी आपूण जें करता ते तेमी ऑनलायन अशें घालता फोटोज आनी लोक मागीर ते आवडटा आव हें करता तेंकां लायक करता थंयसरल्यान हांव तेंचें घेता केन्नाय अशें बरें दिसलें जाल्यार तेंचें पोळोन तसोच शिंवपाचो प्रयत्न करता तशेंच लग्नाक बीन खंय वयता थंय कोणाचे बरे युनीक डिजायन्स आसले जाल्यार ते ते अशे लक्षान दवरून मागीर हांव त्यो तश्योच शिंवपाचो प्रयत्न करता म्हजें ऑनलायन कस्टमर्स अशें नात म्हजे अशे चडशे फ्रेंडसांक फ्रेंडसूच आसा म्हाजीं आनी घरच्यांचे हांव शिंवतां तशेंच हांव म्हाका केन्नाय टायम ना मेळ्ळो जाल्यार हांव ऑनलायन शॉपींग करता ऑनलायन बिबा म्हाका आवडता ब्रँड वा तातून तांचो फेब्रीक बायज बीन बरे आसता डिजायन बी तांचें बरें युनीक आसता तशेंच केन्नाच आनीक असो टायम मेळोंक ना म्हाका किदें तरी अशें शिंवल्लेंच जाये अशें म्हाजो क्रियेटीव डिजायन असो जाल्यार हांव मागीर वास्कोसान संजय टेलर आसा तो बरो शिंवता खुबशे लोक आतां खुबशे लोक तेज्या कडे शिंवता तो खूब बिजी आसता आनी लायक अशें तेका बेगिना ताजे कडल्यान मेयणा शिंवोन बसून अशें लागता खूब बेगीन दिवचें पडटा तेजे कडेन शिंवपाक तेजे कडल्यान शिंवोन घेता